नमस्ते सर सर हमारा पर्स खो गया है स्कूल में सर हम घूमना गए थे सर पानी पीने गए थोड़ा सा पर्स रख रखकर और खो गया पता नहीं कैसे ग्राउंड में सर नहीं सर स्कूल में ग्राउंड में गए थे घूमने स्कूल में रखकर क्लास में सर हमारा ढुँढवा दीजिए ना हम कैसे रहेंगे हमारा मम्मी लोग डाटेंगी घर पर जाएंगे तो सर आधार कार्ड था डॉक्यूमेंट्स था हमारा ये सब था कुल पैसा भी था उसमें बहुत सारा सर जल्दी करवाइए आप ना हमारा ढूंढ कर हमारा ऐसा कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा हम सर क्लास हाॅं सर पास तो था पर क्लास में गए थे क्लास में से सीधा ग्राउंड में गए थोड़ा सा घूम टहल लिए उसमें से खो गया हमारा पर्स क्लास में से कुछ करिए ना सर जल्दी से हाॅं सर जल सीसी कैमरा में चेक कराइये ना देखो कौन लिया है मेरा पर्स सर सबको स्कूल में बैग चेक करिए ना हमारा पर्स देखिए कौन लिया है क्लास में बैग चेक करिए सबका यस सर हाॅं बोलिए न पियोन से आप अपने पियोन से बोलिए ना चेक करने के लिए सबको हाॅं सर बोलिए आप बस कि हमारा पर्स मिल जाए बस मैं उसमें हम बहुत सारे हमारा सब डॉक्यूमेंट्स थे और मम्मी पापा लोग डाटेंगी आप जल्दी करिए ना सर नहीं हमारा कोई लेकर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे इस्कूल में है तो सर पर इस्कूल म कब छुट्टी होने भी वाला है ना